जी बिल्कुल मैंने अभी कल ही मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कुछ ग्रुप की क्लिक की थी तो वो बहुत ही बढ़िया थी ब्लैक एंड व्हाइट तो शुरू से ही एक मतलब आकर्षक का पॉइंट रही है ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें काफ़ी अच्छी भी लगती है अभी देखी जाए तो पुराने टाइम से राजा महाराजाओं की हैं जो भी काफ़ी पुराने अपने बुजुर्ग हैं फैमिली में भी हैं तो उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटूएँ ब्लैक एंड व्हाइट ही होती थी लेकिन अभी आधुनिकता के समय में सब किया है कलर फोटो तो ये तो एक पुराने टाइम से चले आ रही है और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो काफ़ी बहुत बढ़िया लगती हैं और मुझे भी इस टाइप की फोटो पसंद आती है